हैल्लो तुस दुकाना दा बोल्ला दे फ्रूट आह्ली दुकान उप्परा कल तुंदी दुकान उप्परा मैं फ्रूट लेता सेब लेते हे ओह् खराब निकले तुसें मिं आखेआ हा शैल ताजे फ्रूट आए दे अहैं नेईं नेईं ओ खराब निकले हे ते केह् पता तां हुन मैं बापस कराना अच्छा आह्नदे कुत्थां फ्रूट तुस

कुत्थां आह्नदे अच्छा इन्नी दूरा फ्रूट आह्नियै तां बी सारा फ्रूट खराब थ्होआ दा हैना ए खरा खरा ए चिरै नै फ्ही असैं बापस कराने न आह्नियै ए चंगा फ्ही